औ सार औ खोनादों औ सार औ सार हागोन सारा बहानि जाखो आंथ' खालामफेरनाय जायाखैमोन औ सार आंनि कुवालिटिया बि ए फार्स्ट सेमिस्तार औ सार ओमफ्राय बहा थांनांगोन औ सार एग्रि ओमफ्राय नाथाय बहा थांनांगोन मावनो औ हागोन सार सारा बहानिफ्राय कल खालामामोन

औ औ सार

सारा औ जागोन सार खालामगोन खामानिफोरा मोजांखाना सार औ जागोन दे सार थेंक इउ सार गोजोनथों